जो सोनभद जिले में बुजुर्गो के लिए बहुत सारे निकती मतलब बहुत सारे कार्य किए जाते हैं जो मुख्य रूप से खाते योग्य है जैसे खाती बना पा रहे हैं या बहुत ही बुजुर्ग होगे है तो उनके लिए आश्रम की व्यवस्था की गई है आश्रम में वो लोग जा के अपना भरपूर पर भोजन करके और रहने और खाने की अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी गई है आश्रम में जो है चंदा या कहीं से भी उन्हें गोवर्मेंट उन्हें करती है अगर उन्हें इस और बहुत जगह जगह पे एन जी ओ खोला गया है जिसमें बुजुर्ग जा के एन जी ओ से अपनी सहायता ले सकते हैं और उन्हें बुजुर्गो में जैसे अगर मतलब जो सेना सेना शहीद हो गएँ उन्हें पेंशन की व्यवस्था की गई है और जो बुजुर्ग पेंशन में लागू किया गया है इस रूप से जो है पेसन का उपयोग करके बुजुर्ग जो है अपनी देखभाल अच्छे रूप से करते है और उनको खुद की जो देखभाल के लिए है वो देखभाल और स्वास्थ्य के लिए जगह मतलब समय पे कैम्प लगवाया जाता है अगर उनके आँख में कोई प्रॉब्लम है यार तो रतौधी हो गया है तो आँख से सम्बंधित जो है वहाँ पे उपचार किए जाते हैं उनको स्वास्थ्य से ले के अच्छी अच्छी दवाइयाँ और कमल की निःशुल्क रूप से निःशुल्क उनको दिया जाता है और बहुत सारे जो है सरकारे उन्हें जो हैं उनकी आवश्यकता सामने उसे प्रदान करती है और और यहाँ के जो अस्पतालें है वो भी जो है कैंप माध्यम से और दवाइयाँ और उनका देखभाल करती हैं